मां सुबुह जो हमेशह ट्रैक सूट पाए निकिरंदो आहियां ऐं रनिंग शूस जे लाए मां पावर जा बाटा जा पूमा जा इहे ई ते चारि कंपनियूं आहिनि जंहिं खे वठंदो आहियां ऐं अलॻि अलॻि पाईंदो रहंदो आहियां जंहिंजे करे इहे जे ए एतिरा सुठा ऐं कंफ़र्टेबल थींदा आहिनि कि जे कॾहिं टे टे चारि चारि कलाक पंज पंज कलाक पाए करे असां घुमंदा फिरंदा आहियूं चाहे कुझु बि कंदा आहियूं त हुन में कंहिं क़िस्म जी थकावट कोन थींदी आहे ऐं ॿियो ॾाढो ॾाढा हल्का थींदा आहिनि हल्के सवाइ तंहिं खां पोइ घणो करे त जॾहिं सुबुह जो वेंदा आहियूं शू लेसिस वारा वठंदा आहियूं तंहिं में पेरनि खे ॾाढो आरामु मिलंदो आहे ऐं कपिड़ा बि जेके आहिनि लूस लू ऐं जेको बि ट्रैक सूट वग़ैरह थींदो आहे वधीक टाइट कोन सुठो लॻंदो आहे तंहिं करे थोरा हल्का ढिला ढिला कपिड़ा बि पाए वेंदा आहियूं ऐं हुन में ॾाढो ॾाढो आरामु ईंदो आहे जेके बि कपिड़ा घणो करे कॉटन जा कपिड़ा थींदा आहिनि ऐं जो सियारो हूंदो आहे त पोइ असां जैकेट वैकेट बि पाए वेंदा आहियूं हुन करे हुन में ॾाढो आरामु मिलंदो आहे ऐं गर्म जैकेट मफ़लर कैप हिन सां गॾु सभु पाए वेंदा आहियूं ऐं ॾाढो आराम महिसूसु कंदा आहियूं